हेलौ सार हेलौ बियो चिरां जिल्ला बेंगिरिनाव नांदों ना औ औ औ सार तारमाने आङो नैबे बिआरपिएल गुदियावनो थाग्रा सासे मानसिनालाय तारमाने नैबे माबानिफ्राय बिआरपिएलनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे मोनामनाय ओंखारो आरो दा बेखौ बोरैबा फोजोबनो हायो नामा बेखौ गैया खालामनो हायो नामा दा सारा बिनि सायाव माबाफोर स्टेप लानो हायो नामा बेखौनो आं मोन्थिनो होननानै सारनो सोंहरदों आरो ओरैनोथ' आङो बिराद गोबावनिफ्रायनो आंनि बिमा बिफानि समनिफ्रायनो बेहाय दं आरो दा बिमा बिफाया बुरैबाय ओमफ्राय जों देरफुनायानो जाहैबाय आरो रेगुलारानो होननांगोन माने साननै गाहामल' गेप जायो ओमफ्राय बिराद गाज्रि मोनामो आरो थानो हायि बायदि

देहायाव प्रब्लेम जानायखौथ' खोन्थानो हाला किन्तु मोनामनाया अत्यासार माने थानो हायिबायदि जायो आरो देहायारि खहा औ ओरैनो मतामति बे जोंनि गामि ओनसोलनि बे आं थानाय ओनसोला फ्राय मोनामजोबो आरो खाथिजों थांबानो मोनामो औ औ औ औ औ

औ औ हैनायाथ' हैनो हागोन सार थारमाने जोंनि नैबे आङो जिखिनि थायो मानसिफ्राबो बांद्राय गोरों गोरोंबो गैयानालाय ओमफ्राय जों

औ जा असुबिदा असुबिदा मोननाया बेबो आरो जेन'बा जोंथ' रोङा रोङाबो मायाबो बेबायदि मानसि जाबाय नालाय जोंबायदि मानसिखौ नुनानै जेन'बा बिआरपिएलआव मावलायनाय मानसिफ्रा जोंखौ इसे असुबिदासो देखायगोन नामा

औ औ आत्सा दे होम्बा सार माबा जोङो गाबोन मोनसे जयैनो रायलायनानै गांसे लेटार लिरनानै लाइजाम लिरनानै सारनिसिम लांनोसै ओमफ्राय सारआ मा खालामो बेखौ खालामनानै हरबानो जाबाय आरो औ औ औ औ दे सार होम्बा गोजोन्थोंसै दे